जमीन लेना है कौनसा ज़मीन चाहिए कहा पर वाला चाहिए रोड साइड चाहिए रोड साइड का ज़्यादा लगेगा कितना लेना है कितना लेना है कितना इकट्ठा लेना है रोड साइड में लगभग आठ दस लाख रुपया पड़ जाएगा रोड साइड में हाँ दस लाख पड़ जाएगा कम सम तो नहीं होगा रोड साइड में उसी में अजस्ट कीजिए दस लाख से कम तो नहीं लगेगा ज़्यादा कहेंगे एकात लाख कम होगा उससे ज़्यादा थोड़ी कम जाएगा जो रोड साइड अगर नहीं लीजिएगा वो इधर उधर लीजियेगा रोड साइड में अगर नहीं आए तो इधर लीजिएगा तो कम पड़ेगा तो इधर उधर वाला में लीजिएगा तो कम से कम साढ़े तीन लाख रुपया पड़ेगा अच्छा तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा तो हो होगा रोड साइड लीजिए थोड़ा पैसा लगेगा मगर अच्छा होगा सामान अच्छा जगह लीजिएगा तो अच्छा तो लगबै करेगा ना कम कम तो वही है कम अपना हम हम अपने हिसाब से कम करवा देंगे उससे कम मल्लब कितना कम वाला चाहिए आपको ता तीन लाख चार में तीन लाख चार लाख में आपको रोड साइड नाना मिलेगा काहे उससे कम में नहीं मिलेगा रोड साइड में तो तीन लाख चार लाख में हो जाएगा मगर रोड साइड नहीं रहेगा नहीं रोड साइड नहीं हो पाएगा रोड साइड लेने के लिए तो ज़्यादा कर सकते हैं तो हम पाँच से छः छः लाख रुपया से कम नहीं लगेगा उससे उससे कम तो नहीं होगा ठीक है देखिए दूसरा जगह पर कम में लीजिएगा तो दूसरा जगह ल ले लीजिए ठीक है कम सम जी